दू अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन छब्बीस जनवरी नाइन्टीन थर्टी फाइव पाँच फरवरी नाइन्टीन ट्वेन्टी पच्चीस जनवरी नाइन्टीन नाइन्टी सिक्स बारह फरवरी नाइन्टीन नाइन्टी सेवन